हँ हम जानवरो पालै छी आ पालतू जानवर पालै छी पालतू जानवर मे हम गाय पालै छी हमरा यहाँ बकरियो रहैत अछि आर पालतू मे कुत्ता और बिलाइरो रहैत अछि प्रमुख रूप सँ गाय के पालन हमसब करै छी आ गाय के पालन के लेल हमसब चारा के व्यवस्था राखै छियै जे अपनो खेत मे आ आनो के खेत सँ नार आर भुस्सा के इन्तजाम कए कऽ राखै छियै नारक टाइम मे नार पुआरक टाइममे पुआर आ भुस्सा के टाइममे भुस्सा के इन्तजाम कए कऽ हमसब राखै छियै जे साल भरि चलए एहि के साथ हमसब जे छै से हरो घास के इन्तजाम राखै छियै यथा शक्ति हरो घास के इन्तजाम करै छियै आ ओहि नार मे हरा घास के कुट्टी काटि कऽ भुस्सा मे पशु आहार के साथ खिलायल जाइ छै ओहि के साथ मकइ या आनो अनाज सेहो इस्तेमाल हमसब करै छियै गौ पालन मे आ ओहि हुनकर लेल गाय के लेल शेड के निर्माण हमसब प्राचीन काल सँ जे नादि के व्यवस्था हमरासबके अछि ओहि नादिमे हमसब खुआबै छी आ ओहिमे राखै छी खुट्टा गारि कऽ बान्हि कऽ हुनका राखै छियै हमरासबके एहिठाम किछु केहनो एहनो लोक छथि जे गाइयो के नाथै छथि जे नहि नाथै के चाही आर बकरियो हमसब पालन करै छी जे प्राचीन व्यवस्था हमरासबके एहिठाम यऽ एक गृहस्थ के व्यवस्था छै हमरासबके एहिठाम जे बकरियो के पालन होइ छै संग संग कुकुरो के राखल जाइ छै जाहिसँ की पहरा हुआ एहि के लेल राखल जाइ छै